आं फालिबोनाय हारिमुआरि फोरबोफ्रा बिदिनो कलेज इउनिभारसिटिफ्राव बिदिनो फांशन जायोबा बेखौ एटेन्ड खालामो लाइक जेरै बैसागु फांशन प्रि बैसागु आमफ्राय बिदिनो

फेरवेल पार्टि ओमफ्राय फ्रेशार्स पार्टि बेबायदिनो बेफोरखौ एटेन्ड खालामो ओमफ्राय फोरबोनि साननाव थ' बिदिनो थांङो लोगोफोर ज' देलायनानै थांङो ओमफ्राय मोसायो स्टेजाव मोसायो बिदिनो पारफर्म खालामो ओमफ्राय बिदिनो फट' लायो बिदिनो रंजायो गामिआवबो बिदिनो बैसागु बिदाइ बिदिनो जालाबायो आमफ्राय बेयावबो पार्टिसिपेट खालामलाबायो मोसायो